हा भाई मां पंहिंजो जेको कैब तव्हां सां बुक कई आहे मां इनखे केंसिल थो करण चाहियां छो त ओचितो मुंहिजे घर ॿाहिरां महिमान अची विया आहिनि ऐं मां उन्हनि खे छॾे न थो अची सघां त मां जाॾे वञिणो हुयुमि उहो मां प्रोग्राम केंसिल कयो आहे ऐं जेको मां तव्हांखे एडवांस ॾिनो आहे उनखे तव्हां हिन नंबर ते पेटीएम करे मोकिले छॾींदा सत छह चारि हिकु ॿ पंज अठ ॿुड़ी हिकु ॿ ते जेतिरो जल्दी थी सघे ट्रांसफर करे छॾींदा ऐं त अॻिले दफ़े वरी जॾहिं मूंखे जरूरत पवंदी तव्हांजी कंपनीअ खे ई तहांजी कब घुराएबि तव्हां हूअं सुठी सेवा ॾींदा आहियो त मां तव्हांजी शेवा सां ख़ुशि आहियूं